हमर सभके संस्कृति प्रथामे सभसँ पैघ पाबनि छठि छी छठिमे चारि दिनके व्रत राखल जाइए जाहिमे की एक कदुआ भात पहिल दिन होइए नहाय खाय ओहिमे लोग अरवा चावलके भात रान्हए कदुआके सब्जी बनबयए दालि बनबयए मूँगके लोग नहाय खाय कदुआ भातसँ शुरू करयए दोसर दिन लोग खरना भरि दिन उपास राखयए रातिमे खीर बनयए अरवा चावलके दूध आनयए ओहिमे खीर बनयए नैवेद्य दयए नैवेद्यके उसगरयऽ सभकऽ प्रसाद खरना करयए खरना कएकऽ सभकेँ प्रसादी वितरण करइए तकर बाद फेर सुबहमे दिन भरि उपास राखइए साँझखन सभ पूरी पकवान पकायके डालामे सजाबयए घाट पर जाइए धारक कात ओहिठाम पबनैती सभ धारमे पानिमे खड़ा होइए साँझमे पूजा करइए दिनकरकऽ अर्घ्य दयए ओकर बाद सुबहमे जाइए सुबहमे पानिमे खड़ा भऽके दिनकरके दिनकरके पूजा कएकऽ सूप कोनिआ उठबयए अर्घ्य दयए प्रसादी उसगरैयऽ ओहिठामसँ घर आबयए घरमे सभके प्रसादी दयके सभ तहन वर्ती सभ अपन पारण तोड़यए